دوسرے شہروں کے مقابلے میں حیدر آباد میں آئی ٹی کمپنی کا مرکز موجود ہے اس کے علاوہ حیدر آباد گنگا جمنا تہذیب کا گہوارا ہے یہاں پر کئی تاریخی عمارتیں موجود ہیں یہاں بنیادی سہولتیں جیسے کہ تجارتی مراکز روڈس واٹر سپلائی اور کالجز اور یونیورسٹیز موجود ہیں یہاں کا ہیلتھ کیر سسٹم بہت اچھا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کو علاج و معالجے میں کافی مدد مل رہی ہے دیہاتی علاقوں میں اب موبائل فون کالجز اسکولز جیسی سہولیات موجود ہے اور واٹر سپلائی اور روڈ اور نقل و حمل کے ذرائع موجود ہیں دیہی لوگوں کی شہر کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ فصلوں کا نقصان ہے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی کمی ہے اور بےروزگاری کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف ہجرت کرنے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں